ہاں ہیلو میم کیا آپ کلینک سے بات کر رہی ہیں ڈاکٹر میں آپ کے یہاں سے مجھ سے دوائی لینی ہے جی جی میرے پیٹ میں بہت درد ہے اور وومٹ ہوتی ہے مجھے یہ ایک ہفتے سے ہے یہ مجھے جی اور پیشانی میں سر میں درد ہوتا ہے چکر آتے ہیں بہت زیادہ جی کھانسی آتی ہے چھینکیں بھی آتی ہیں نزلہ بھی ہے جی نہیں تو میں نے بنائی تھی چیکپ کرانے پڑیں گے میم جی جی ایک ہفتے سے ہمیں یہ ہو رہا ہے جی تو مجھے کل چیکپ کرانے ہیں میم جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی کل آپ کی شاپ پر تو کل میرے سارے چیکپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کی کلینک پہ کل آ جاؤں گی جی نہیں میں نے کہیں چیکپ نہیں کرایا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں لے کے آ جاؤں گی میرے پاس ہوگا تو ٹھیک ہے میں کل آپ کی کلینک پہ مارننگ میں آ جاؤں گی اوکے تھینک